हून आई गेआ प्राईमरी अक्कुपेशन जेह्ड़ा साढ़े एरिया च प्राईमरी अक्कुपेशन केह् ऐ ऐग्रीकल्चर जैदातर होर होर सारे शा पैह्ले आई गेआ मतलब ऐग्रीकल्चर होर दुआ नंबर एह्दा पोट्री बगैरा मतलब इ'यां मटके बगैरा बनांदे मतलह उप्पर डुडू बसैंतगढ़ आह्ली साइड़ मटके बगैरा बनांदे उद्धर प्हाड़ी लाह्के न दिक्खेआ जाऽ तां होर दिक्खेआ जाऽ तां उद्धर एह् मतलब ग्रांऽ च उत्थै मतलब मछियां पकड़दे फिछिंग बगैरा होंदी स्कलपचर मेंकिंग इन्ना निं ऐ इत्थै इत्थै निं ऐ इन्ना मगर बड़े सारे लोग मुर्तियां बगैरा बनांदे होर फार्मिंग ते इद्धरा दा प्राईमरी सैक्टर ऐ मतलब इक बड़ा जरूरी सैक्टर ऐ इत्थां दा ऐग्रीकल्चर होर होर दिक्खेआ जाऽ तां दुऐ एरिये दे लोग इत्थै आंदे टूरिस्ट जिसलै सारें शा पैह्ले जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा उस्सी आखदे मन्दरें दा शैह्र बी आखदे उस्सी मतलब जम्मू कश्मीर जम्मू ऐ जेह्का उस्सी मंदरें दा शैह्र आखदे क्योंकि बड़े सारे मन्दर नै होर बाह्रा दा जिसलै टूरिस्ट आंदे ओह् दिखदे कि मन्दर कि'यां बना दे मन्दरें दे अन्दर मूर्तियां जेह्ड़ियां सकल्पटर दिखदे कि ओह् आर्टिस्ट बगैरा ओह् कि'यां बना दा ओह् साढ़ै जैदा इद्धर मतलब कि ऐग्रीकल्चर दा गै ऐ इन्ना जैदा सैक्टर ऐ ऐग्रीकल्चर क्योंकि जैदातर लोग ऐग्रीकलचर करदे जित्थै उप्पर प्हाड़ी लाकें दिक्खेआ जाऽ तां लोग बड़ा किश लांदे जि'यां श्रीनगर ऐ उत्थै सेऊ उत्थै सेऊ लांदे बगैरा बड़ा किश होंदा होर डुडू बसैंतगढ़ ओह् करदे फिछिंग करदे अगर नाले शाले उत्थै फिशिंग बगैरा बी करदे और बड़ा सारे ग्रांऽ होंदे उत्थै लोग मिट्टिये दे भांडे बगैरा बी बनांदे जि'यां मटके बगैरा होई गे होर जेह्ड़ा मटका होंदा ओह् मतलब बड़ा ओह् होंदा केह् करदे उस्सी ठंडा रौंह्दा पानी मतलब ठंडा होई जंदा मटकै च इन्ना शैल पानी पीने गी मिलदा असें होर विविंग बी मतलव ठीक गै इ'यां बड़ी जैदा निं ऐ मगर जेह्ड़ा ऐग्रीकल्चर ऐ फार्मिंग फार्मिंग साढ़ै प्राईमरी सैक्टर ऐ जेह्ड़ा ऐग्रीकल्चर दा ओह् फार्मिंग करगे तां मतलब इ'यां गुजारा मतलब इ'यां गुजारै कोला दा जैदा होई जंदा फार्मिंग ऐ तां केह् आखदे उस्सी अगर फार्मिंग ऐ फार्मिंग कन्नै असेंगी इंपलाईमैंट बी मिलदी अगर जैदा फसल होगी तां बेची बगैरा ओह्दे कन्नै इंपलाईमैंट मिली असें गी होर इंपलाईमैंट दा बी इक्क सैक्टर ऐ ऐग्रीकल्चर अगर ऐग्रीकल्चर बी तां गै मिलदी ऐ अगर ढंगे दी बरखा होई दी होऐ जिस टाईम बरखा चाहिदी होगी नेईं होग तां फ्ही बड़ी सारी फसल बर्वाद बी होई जंदी होर होर साढ़े जेह्का एह् मतलब ऐग्रीकल्चर इक ट्राडिशनल अक्कुपेशन ऐ मतलब ट्राडिशन मतलब बड़े पराने जमाने दा चला दा कि मतलब पैह्लें बजुर्ग होंदे हे जेह्के ओह् बड़ा सारा ऐग्रीकल्चर लांदे हे ओह्दे परा गै अपनी सारी कमाई होंदी ही तदूं मतलब तदूं जमानै मैह्नतां बी बड़ियां होंदियां हां ते बरखां बी होंदियां हा शायद बरखा होई बी जंदियां हां तां फसल बड़ी अच्छी होंदी ही मगर हून दै टैम इन्ना किश चलदा गै निं ऐ बरखां मतलब बड़ी बारी बरखा टाईम दी नेईं होंदी ऐग्रीकल्चर जां बरखा जिसलै चाहिदी होंदी उसलै नेईं होंदी जिसलै होंदी तां केह् पता उसलै फसल बर्बाद होर फसल बर्बाद होई सकदे ते अच्छा होर मतलब जेह्के प्हाड़ी लाह्के न उत्त लोग बड़ा मतलब उत्थै इं'दा इंपलाईमैंट बड़ा सारा मतलब इंपलाईमैंट दे बड़ा सारा सिस्टम ऐ होर इत्थै दे लोग मतलब ओह् बगैरा बी लांदे कि मतलब अपने घर इन्ना किश लांदे कि ओह् मतलब ओह्दे कन्नै उ'नें मतलव पैसे बगैरा कमाना दा तरीका ऐ होर जेह्ड़ा ऐग्रीकल्चर दा बड़ा अच्छा हो तां होंदा मतलब बड़ा अच्छा होग तां बेचियै पैसे बी कमाई सकदे मगर जेह्ड़ा ऐग्रीकल्चर ऐ ओह् इक बड़ा अच्छा तरीका ऐ ओह् करने दा केह् करने दा मतलब पैसे कमाने दा ओह्दै नै बंदा मतलब बड़े सारे लोग ऐग्रीकल्चर पर डिपैंड होंदे होर ऐग्रीकल्चर ऐ जेह्ड़ा मतलब साढ़े एरिया दा जेह्ड़ा अक्कुपेशन ऐ ओह् ऐ ऐग्रीकल्चर जेह्दे कन्नै लोकें गी इंपलाईमैंट बी मिलदी ऐ होर सानूं